हाँ सर

हाँ हाँ बताइए सर ऐक्चुअल में मेरा थोड़ा सा तबियत ठीक नहीं थी इसलिए अच्छे से मैं बीच में ट्रेनिंग नहीं ले पाया था लेकिन हम

नहीं वैसे कोई परेशानी नहीं थी बट मैं थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था इसलिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा था लेकिन अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुका हूँ और अब मैं खेलने के लिए ठीक हूँ लेकिन मुझे थोड़ा सा एकदम प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी अभी तो सर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे या मुझे सिखाने में मदद करेंगे आप मेरी

जी सर जी सर जी जी जी जी सर सर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा अपना टाइम दे सकते हैं सर अगर मैं आपके पास में प्रेक्टिस के लिए सीखने के लिए आप के पास मैं अगर आता हूँ तो आप मुझे सिखा सकते हैं ठीक है न सर अच्छा उसका टाइमिंग बता सकते हैं सर कि मैं मुझे कितने बजे से कितने बजे तक आना होगा

जी सर जी सर ठीक है न सर मैं कल कल से आ सकता हूँ क्या सर मैं

जी धन्यवाद सर